आं गस्ला सुनायाव माखासे साबोन बाहायो माखासे डिटारजोन्ट पाउडारफोर बाहायनाय जायो आरो बेजोंनो सुनाय जायो आं आखाइजों गस्लाखौ सुयोबा एसे गोबां दै बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ आङो एखनबा वासिं मेशिननि दारैबो सुनानै लानाय जायो वासिं मेशिननि दारै सुयोब्ला जोंना खस्त' सुनाय खस्त'आ एसे खमायो आरो दैफोराबो एसे खमावनो जोंङो सुनो हायो आरो बे सुनायखौ गुबुन बोथोरफोराव अखा हानाय बोथोरफोराव जुदि जिफोर राननो गोब्राब जायोबा आङो बेफोरखौ माने वासिं मेशिनावनो बेफोरखौ फोराननानै ओमफ्राय वासिं मेशिननिफ्राय बोखांनानै आङो माखासे फेननि फेन सालायनानै आं बेफोरखौ फोराननाय जायो दा बिदिनो आङो माखासे दैज्लां बोथोर अखा हानाय बोथोर सानदुं गैयै बोथोरफोराव आं बेबायदिनो जिफोरखौ फोराननाय जायो दा जोङो जेसे हागौ एसे माने जोङो केमिकेल माखासे साबुन माखासे डिटारजेन्ट पाउडार बेफोरबादिखौ जोङो खम बाहायनानै जोङो माखासे नेचारेल भाबैनो सि जोमफोरखौ सुनानै लानो हायोबा मोजां आरो जोङो दैफोरखौ सेभ खालामनो थाखाय जोङो माखासे खाथिनि गाथोनफोर दंबा दैमाफोर दंबा जों बेफोराव लांनानैनो सुहैनो हायो दा बिदिजों जोङो माखासे दैफोरखौ जोङो सेभ खालामनो हायो आरो जोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो सुनानै लानो हायो आरो फोराननायाथ' ओरैनो साधारनलि सानदुं दुङोबा जोङो सानदुङाव फोराननाय जायो आरो गुबुन बोथोरफोराव जोङो माने बेखौ फांखानि दारै बार होनानै जोङो फोराननाय जायो नङाब्ला बबेयावबाफोर एसिफोर सालायदोंबा बेफोराव दोनहैनो हायोबा गोरलैयैनो बे सिफोरा गिसि सिफोरा रानो